جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ آپ کا پسندیدہ میگزین اخبار یا بلاگ کون سا ہے جی میرا پسندیدہ چیز اخبار ہے کیونکہ مجھے اس میں طرح طرح کی خبریں سننے کو ملتی ہیں اور میں جب ان خبروں کو پڑھتی ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں کس طریقے کے ماحول میں رہ رہی ہوں اور مجھے جیسے میں انگلش کا اخبار پڑھتی ہوں تو میری انگلش کی ریڈنگ میں بھی امپروومینٹ ہوتا ہے روزانہ روزانہ میں نئی نئی الگ الگ سینٹنس کو پڑھتی ہوں جس سے میرا ریڈنگ اسکل بڑھ جاتا ہے اچھا ہو جاتا ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اخبار پڑھتی ہوں صبح صبح اٹھ کر سب سے پہلے اخبار پڑھتی ہوں اخبار سے مجھے نئی خبریں سننے کو ملتی ہیں میں اخباروں میں سے ایک اخبار پڑھتی ہوں جس کا نام دینک جاگرن ہے